गोंय म्हणल्यार एंटरटेर्नमेंट प्लेस सगळे लोक गोंया धावून येता कित्याक हांगा इतले आसा की तुका टायम मेळना तें करपाक मेन म्हणल्यार बिचीज बिचीज कित्याक फकत न्हावपाकूच न्ही तातूंत वॉटर स्पोर्ट्स इतली आसा पॅरीशूट रायडींग आसा हॅलीकॉप्टर रायडींग सुद्दां आसा बोट रायडींग आसा कसिनोज आसा सो लोक हांगा भायलो लोक चडसो येता तो वॉटर स्पोर्ट्सांत खूब एनजॉय करतात तशें बाकीचें आसा तांकां करपाक कितें ट्रॅकींग आसा पंदरा किलोमिटर धा किलोमिटर अशें आसा लोक थंयय वता तशेंच दुदसागर वॉटरफॉल आसा तेंय पळोवंक वतात थंय न्हावपाक वतात सो उदक हें वॉटर स्पोर्ट्स हें मेन एडवॅन्चर जालां लोकांक मेन एक्टिविटी जाल्या लोकांक गोंया जीं लोक येतात ते लोक ही वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी केल्या बगर परत वचना